हाँ नमस्ते नमस्ते किसके बारे में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वहाँ से कपड़े लेना है अरे हम भी तो जो है कि हम भी होलसेलर हैं आप एक बार हमारे दुकान पर तो आइए

नहीं अरे हम भी जो ऐसा सस्ते दाम समान देते हैं उन से जो है कि आप आइए हमारे दुकान पर एक बार परचेज़ करिए आप एक बार लीजिए उन से अच्छे दाम में अच्छे सस्ते में ही देंगे और कपड़े की क्वालिटी मिलेगी हमारे पास ठीक है हाँ एक बार आइए हमारे पास सारी सारे कपड़े हैं चाहे आप साड़ी लीजिए धोती लीजिए लहंगा चुनरी लीजिए हाँ सब आपको एक बार ले जाएँगे तो हमारे यहाँ सस्ते से सस्ते कपड़े हैं और क्वालिटी भी रहेगी हमारे कपड़े में अच्छा अच्छा अच्छा हम एक दम सही रेट लगाएँगे

खाली आप कौन सा कपड़ा पसंद करेंगे तो वो सस्ता रेट लगेगा ही चाहे आप लहंगा चुनरी ले ली अगर वहाँ पर अगर जो चीज़ वहाँ पर तीन हज़ार पैंतीस सौ तक देंगे तो हम उसको तीन ही हज़ार में दे देंगे हाँ धोती लेना है तो धोती को भी का भी रेट दाम पर लगाएँगे ताकि जो है जैसे सात सौ का कपड़ा लेती हैं वह हमारे यहाँ पाँच सौ का लग जाएगा हम्म हाँ साड़ी अगर अच्छा लेना है तो साड़ी के भी बारे में हम जितना कहेंगी उतना लगा देंगे अगर कोई आपको पन्द्रह सौ दो हज़ार लगाता होगा तो दो हज़ार लगाएगा तो हम पन्द्राह सौ तक दे देंगे हर हर वैरायटी का कपड़ा हमारे पास है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक है ठीक है हमारे पास भी लहंगा चुनरी का एक दम इश्टाॅक है आइए एक से एक लहंगा चुनरी आपको मिल जाएगा अब अच्छे अच्छे हैं और आपको दाम में भी जो है कि हमेशा ऐसा कम ही रहेगा एक बार ले जाएँगी तो बोलोगी कि हाँ क्या कपड़े दिए हैं कितने सस्ते में दिए है ता हाँ वो तो रेंज हम बता सकते हैं ना जैसे आप जितना जैसा लहंगा चुनरी आप पसंद करेंगी वैसे हिसाब से बताएँगे ना कितने चल रहा है वह तो बता दिए ना अगर कोई अगर पैंतीस सौ का देगा तो हम आप हमारे यहाँ जो है अट्ठाईस सौ तीन हज़ार तक का मिल जाएगा हाँ इतना तक मिल जाएगा पूछे नमस्ते नमसते